हैलो प्रताप हा हा प्रताप कहिड़ो हाल अथई प्रताप ख़ुशि आई चाक आहीं न हा हा मां बि ठीकु आहियां ठीकु आहियां हाणे परताप ॿुध त अ चारि पंज ॾींहं अॻु तूं ओला कराई सचिन पासे जी हुयएं हाणे यार मूंखे थोरो ॿुधाए त मुंहिंजे घर महिमानु आयल आहिनि ऐं मुंहिंजी मासी आहे ॿुढड़ी त मां ओला करायां कीअं सचपच उन्हनि जी जेको ड्राइवर आहे सुठी सर्विस ॾिए थो या भाई बसि पंहिंजे हिसाब सां गाॾी हलाइण टाइम पास करण या असां खां पैसा वठणा प्रताप ॿुध छाकाणि त मूंखे वञिणो आहे डूमस समुंड्र जे किनारे जीअं भाई असांजी गाॾी अहिड़ो ड्राइवर हुजे जीअं असांजी गाॾी अॻियां ताईं खणी वञी सघे असांखे पंधि न कराए मूं सां गॾु लेडिस आहिनि मूं सां गॾु ॿ बुढड़ी माताउनि आहिनि उन्हनि विचारनि जी अॻियां ई न छॾे ॾिए भाई हाणे मुंहिंजी गाॾी न हलंदी तव्हां पंधि वञो त उहो मां नथो करणु चाहियां इन करे तोखां पुछा थो त छा ओला जी सर्विस सुठी आहे ऐं उनजा ड्राइवर सुठा आहिनि के बिस्ट टाइम पास करण लाइ असां सां गॾु हलनि था ऐं पैसा वठनि था उहो सभु थो खां पुछण थो चाहियां प्रताप तू प्लीज ॿुधाए मूंखे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाए